नमस्ते हाँ है अरे हीरो होंडा मेरे पास है मतलब चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी देखिए मेरे यहाँ मतलब बहुत तरह की गाड़ियां हैं यदि आपको मतलब वही चाहिए तो मतलब उसका दाम मतलब लाख रुपये से मतलब ऊपर पड़ जएगा लोन तो लेंगी ना मतलब उससे भी महंगा मतलब हो जाएगा आपको तो चाहिए आपको है गाड़ी बहुत मतलब उससे भी महंगी मेरे पास हीरो है पल्सर है अपाची है और यदि आपको चाहिए मतलब उससे महंगी भी गाड़ियाँ हैं आपको सस्ते में चाहिए तो भाई है आप सस्ते में भी ले सकती हैं हीरो होंडा चाहिए चलिए ठीक है चलिए पसंद आपकी ठीक है मतलब कम पेट्रोल में मतलब ज़्यादा मतलब दूरी तक चलती है अच्छी मतलब गाड़ी है वह नहीं नहीं ज़्यादा पेट्रोल नहीं खाती है वह अच्छी गाड़ी मतलब आप पसंद की हैं ठीक है आपको मतलब वही मिल जाएगी तब हाँ परमेंट करेंगी या मतलब ठीक है तो अपना मतलब आधार कार्ड और जो पैसा उसा है लेकर आइएगा कैस ले आइएगा कि मतलब परमेंट करेंगी कैस लेकर आएँगी चलिए ठीक है तब मतलब आधार कार्ड पैसा उसा मतलब लेकर आइएगा आपको मतलब गाड़ी मिल जाएगी बढ़िया गाड़ी है आपको हमारे यहाँ देखिए हम आपको गाड़ी का हेलमेट और जो है कवर उवर आपको हम फ्री में मतलब देंगे उसका पैसा मतलब नहीं लगेगा यह सब आपको मतलब फ्री में मिलेगा हाँ आप समय से मतलब आ जाइएगा हम आपको मतलब एजेंसी में मतलब आपको दे देंगे आप ले जाइएगा गाड़ी अरे दस मतलब दस बजे मतलब हमारी दुकान खुल जाती है आप मतलब उसमें मतलब अन दस बजे का मतलब अंदर हमारे मतलब तीन चार बजे तक दुकान मतलब चालू रहती है चलिए ठीक है आप आइए दुकान पर नमस्ते